लिंक स्मार्ट ज़ेल पेन एक तरफ तऽ ई नीक चलैत रहए लेकिन एकरा मे बहुत बड़ा खराबी सेहो आबि गेल अछि जे गर्मीके समय मे अपने आप इंक बाहर निकलि जाइत छै कपड़ा ख़राब भऽ जाइत अछि तैं हम सबसँ आग्रह ई करब जे एखन ई कलमक प्रचार पर आ खरीददारी पर रोक लगाबी